हैलो भैया कार बनवानी थी हाँ भैया ये जो चलने में थोड़ा माइलेज कम दे रहा है और जो है आवाज़ कर रहा है कुछ अजीब तरह से और उसमें वही नट वगैरह चेक करना है क्या उसमें खर्च आएगा कैसे क्या होगा बताईए पहले तो अरे देख लीजिए भैया इतना दूर से आए हैं तो उसमें और क्या मतलब कर कर सकते हैं जितना वो करके उतना थोड़ा बहुत कम करके देख लीजिए फिर गाड़ी का इंजन ठीक है थोड़ा सा आवाज़ है उसमें बस

आवाज़ देख लीजिए और उसमें थोड़ा जो है ताकि देख ओख के बताईए आगे खर्चा कितना है तभी ना देख लीजिए तो बताईए देखिए थोड़ा और और यह जो है बेल्ट का आवाज़ क्यों आता है

और वह कार वाश वगैरह भी होता है क्या तो कार वाश भी करवा दीजिए सर्विसिंग भी करवा दीजिए बढ़िया है फिर तो टोटल अमाउंट बता देते हैं ना जोड़ कर हाँ इतना लगेगा तो बारह हज़ार लगेगा तो दस हज़ार दे देंगे देख लीजिए ना ओ उसी में मोबिल वगैरह भी चेंज हो जाएगा क्या

मोबिल का अलग से लगेगा क्या मोबिल का मोबिल का कितना लग जाएगा मोबिल का कितना लगेगा इंजन ऑयल इंजन ऑयल का दो हज़ार नहीं राउंड फिगर मिला कर चलें तो बारह हज़ार ठीक है ठीक हाँ खड़ी है